जी हाँ मैं आपको हाल ही में घटित एक समाचार के बारे में बताना चाहता हूँ जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प लगी जैसे अभी जो भारत वर्ष ने हमारे देश ने चंद्रयान थ्री की लोंचिंग की थी वह मुझे बहुत ही रोचक बात लगी हमें हमेशा ही अपने वैज्ञानिकों पर एवं अपने देश के विज्ञान पर गर्व होना चाहिए कि उन्होंने धरती से चाँद तक की दूरी को यूँ ही तय कर लिया अब वह चाँद पर हमारा चन्द्रयान थ्री की सफल लैंडिंग हो चुकी है जो कि मुझे यह न्यूज़ समाचार बहुत ही रोचक लगी मैं इस पूरे समाचार का प्रसारण शुरू के दिनों से ही ले करके जब तक हमारा चंद्रयान के विक्रम लैंडिंग की सफल परीक्षण होकर चाँद पर नहीं उतर गया तब तक मैंने पूरे तरीके से इस समाचार को फॉलोअप किया है मुझे यह समाचार एवं ब्रह्मांड से ग्रह नक्षत्रों से जुड़े जितने भी समाचार होते हैं वह सभी मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छे एवं दिलचस्प लगते हैं